जी हाँ यह बिल्कुल सत्य बात है कि छात्रों को छात्रवृत्ति इस्कौलरसिप भी मिलती है जो इंटर के बाद इस्कौलरसिप की व्यवस्था की जाती है और मैट्रिक से पहले कक्षा एक से ले कर नौ तक के भी सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में सरकार सहयोग राशि देती है सरकार की तरफ से मिड डे मिल की व्यवस्था है उन्हें जो इस्कूल ड्रेस वगैरह वस्त्र वगैरह हैं वो भी मिलते हैं फ्री में पुस्तक भी मिलते हैं और इसमें सरकार सहयोग करती है उसके बाद शिक्षक संस्थान जो हैं शिक्षक हैं शिक्षिका हैं ये सब भी छात्रों और छात छात्रों छात्राओं को भी सहयोग करते हैं पढ़ने के लिए जो कि माता पिता पर बोझ ना बनें इसलिए सरकार तरह तरह की इस्किम चलाती है ताकि छात्रों को दिक्कत ना हो सके पढ़ने लिखने में उनके लिए सुख सुविधा जैसे कि अभी नाइन्थ में जो भी लड़कियां पढ़ती हैं उन सब के लिए छात्रवृत्ति के अलावा साइकल योजना भी सरकार ने दी है जो कि अच्छी तरह से हम उसके लाभ ले रहे हैं और शिक्षा और शिक्षक संस्थान जितने भी हैं वो शिक्षा पर ज़्यादा विशेष ध्यान दे रहे हैं और सेम इससे छात्र छात्रा भी बहुत खुश हैं और मन लगा कर पढ़ने पर और पढ़ाई के प्रति पूरा ध्यान दे रहे हैं अग्रसर हो रहे हैं आगे की तरफ बढ़ रहे हैं इससे जो हमारे यहाँ के जो भी माता पिता हैं जिनके बच्चे इस्कूल में पढ़ते लिखते हैं वे सभी खुश हैं और उनके ऊपर जो वज़न होता है पैसे की आर्थिक स्थिति की वह भी कम पड़ता है और बच्चे खुशी खुशी इस्कूल जाते हैं बैग वगैरह ये सब भी इस्कूल में मिलता है और इस्कौलरसिप वगैरह तो इंटर के बाद जो जैसे होता है वो मिलता ही है पढ़ने के लिए बच्चों को और मैट्रिक के बाद यू जी फस्ट सेकेंड ये सब आते हैं उनको छात्र छात्र और छात्राओं को जो सरकार पैसा देती है